हेलौ

ए दोनलांनोथ' हायो आंनो थांबाय थाखायो नुनायाथ' मेरला रोखोमनि जुनार नुयो दावराय नुयो दाव नुयो आमफ्राय बिदिनो मैदेर बायदिसिनाबो नुयो नोंसोर माला फैयो फैला दोनलांसै फैदो फैयोबालाय जायगायावबो नायनो मोजां बेरायबालाय मोजां आरो सानसेयावनो बेरायनानै थांनो हायो समबाराव आमफाय फेमेलिजों फैगोनना हारसिं फैगोन होमबा ओमफाय गारिजों भारा लानानै फैगोनना लाइनजोंनो फैगोन ना हर थानो थाखाय फैगोन दोनलांनोथ' हागोन आरो ओमफाय हर थालांनांगोन बिदिब्ला जेन'बा नोङो लाइन गारिजों फैयोबा हर थानानै गोसो बायदि बेरायनानै नायनानै थांनो हागोन आरो ना आमफाय बिदिनो हर थायाबाथ' नोङो गारि बारा लानानै फैयोबा दसे सम खिनिल' बेरायनो हागोन ओमफायो थांनायाव आरो दिगदार जागोन आरो हर थाबासो नोंना थाइमा मिलायगोन आरो जायगायाबो गुवार नालाय जुदि नायजोबनो गोसो जायोबा दावफोरखौ जुनारफोरखौ होमबा गासैखौबो नायजोबोबा थाइमा इसे नांगोन बिनि थाखायनो हर थालाङोबा गासिखौबो नायहोजोबनो हागोन आरो आं दे होमबालाय फैदो